ڈسٹبین ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو صاف صفائی سکھاتے ہیں گھر بھی صاف رکھنا چاہیے اور آزو بازو میں بھی گھر کے باہر بھی صاف رکھنا چاہیے پڑوسیوں کو بھی ہم سکھانا چاہیے کہ ہر کوئی صاف ستھرا رکھنا چاہیے ہمارے دیش میں بہت ضروری ہے کہ اگر صاف صاف صفائی نہیں رہی تو ہر بیماری یا ہر ایک کو بیماریاں آ سکتے ہیں مچھر مکھی زیادہ ہو جاتے ہیں محلے میں صاف گندگی سے مچھر مکھی آ جاتے ہیں اور ہر کسی کو گھر میں جھاڑ کر صاف رکھ کر پوچھا لگانا چاہیے اور باہر بھی جھاڑ کر صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور ہر کسی کو بتانا چاہیے گھر میں کا کچرا ڈسٹبین میں ڈالنا چاہیے باہر بھی ہم کہیں جاتے ہیں کچھ کھاتے ہیں تو وہ چیز روڈ پر سڑک پر وہاں یہاں نہیں پھینکنا چاہیے اس کو ساتھ میں رکھ کر ڈسٹبین میں لا کر پھینکنا چاہیے اس سے ہمارے کو ہم سب ہمارا دیش سب محفوظ رہتا اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہر کسی کو بیماریوں سے بچنا چاہیے تو ڈسٹبین کو استعمال کرنا چاہیے